हाँ हमारे क्षेत्र में एक पुराना मूवी थिएटर है गूफल टाकिज के नाम से प्रसिद्ध है गीता टाकिज भी है वहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी फ़िल्में लगती थी बहुत ही अधिक संख्या मे लोग आते थे फ़िल्मों को देखने के लिए टिकट लेने के लिए बहुत लम्बी कतारों में लगना पड़ता था जब टिरिया का टिकट मिलता था मैं बहुत हीं प्रसिद्ध थिएटर है उनमें पुरानी फ़िल्में जैसे शोले करन अर्जुन बहुत हीं अच्छी फिल्में हैं उनको देखने के लिए लोग अधिक संख्या में जाया करते थे वह जो गीता टाकिज है उसमें सुविधा भी बहुत अच्छी है वह फुल हुआ रहता था जब फिल्म चालू होती थी तो एक भी सीट खाली नहीं रहती थी इसमें बैठने रहने पानी मतलब बहुत ही अच्छी सुविधा है उसके अंदर